हैल्लो नमस्ते हैल्लो हां जी हां जी कोई चक्कर नी तुस मैडिकल लेआओ में अप्पूं चैक करियै फिर तोहानू गसनी आं केह् दिक्कत ऐ कोई नी जदूं बी तुस औगे चैक करियै केह् केह् दिक्कत ऐ सारा कुश अप्पूं दसगी ते जेह्ड़े बी दो त्रै टैस्ट करनें होगे ओह् करी लैग्गे हां जी हां जी कोई ना उसी लेआयो तुस कोई चक्कर नी तुस दौनें आई जायो कोई चक्कर नी जेह्ड़ी दवाई ऐ तुस खाओ फिर ते फिर आओ दस्सियै केह् केह् बी पी बगैरा सारा टैस्ट चैक्क करी लैग्गे कोई बी ओह्दा टैस्ट करनां होग ओह् सारा चैक्क करी लैगे हां जी हां जी बीकनैस्स दी बज़ह कन्नै बी आंदा ऐ ना सारा चक्कर शक्कर हां हां जी ते एह् ना ठीक